हैलो अंजी म्हाराज बोल्लो तुस ई अंजी आं जी आं जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं आं जी आं जी कोई निं मिली जाह्ग सनाई ओड़ेओ किन्ना कदूं चाहिदी अच्छा अच्छा मैच केह् डे आ कोई गल्ल निं मिली जाह्ग ठीक ऐ कोई गल्ल निं सर मिली जाह्ग कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं टेंशन निं लैयो मिली जाह्ग आं जी आं जी मिली जाह्ग ठीक ऐ आं जी होर कोई सेवा पैसे करने आं थुआढ़े कन्नै चलो तुही करने आं गल्ल थुआढ़े कन्नै बाद च सनाना में तुसेंगी मालकै गी पुच्छियै ठीक ऐ सर